ہندوستان جس طرح سے آج کے دور میں ترقی کر رہا ہے اس حساب سے ہندوستان کی میں اسپتالوں کی ترقی میں بےحد پستی نظر آ رہی ہے اور مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے ہونا چاہیے ہونے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسپتال زیادہ سے زیادہ بنائے جاتے اور بڑی بڑی مرضوں کا علاج کیا جاتا اور دوسرے ممالک میں ہمیں جانے کی ضرورت نہ پڑتی دوسرے ممالک کے کے ہاسپٹل سے ہماری ممالک کے ہاسپٹل اچھے ہوتے اور ہمارے آس پاس کے کلینک اسپتال جو ہیں ان کی بےحد خراب حالت ہے اور ہمارے سامنے یہ صحت ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور لمبی قطاریں لگتی ہیں ایک اسپتال میں اور ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے لمبی قطاروں کی ٹھیک کرنا چاہیے اور ان کے خدمات پر توجہ دینی چاہیے